कुम्हार जैसे मट्टी मट्टी जर करि कऽ कोरि कऽ मट्टी जर करैत छै ओकरामे पानि डालैत छै पानि डालिके फुलै लए दै छिकै फुला देलाके बाद ओकरामे हँ मट्टी सानि कऽ ओकरा खुबकऽ कुचि दै छिकै कुचलाके बाद खुब बढ़िआँ से सानि दै छै खुब बढ़िआँसँ सानि कऽ ओकरामे तऽ चाक रहैत छै चाकमे ओतऽ मट्टी धए दै छिकै तैँ पतैली हो तैँ दिपली हो तैँ चुक्का हो तैँ बड़ा घैलिआ हो ओकरामे दए कऽ एना करि कऽ आदमी से चाकमे दए कऽ ओकरा एनाकऽ कऽ बनाइ कऽ बर्तन सुन्दरसे बर्तन बनाइ कऽ तब धागासे काटि कऽ फेर धए दै छै फेर खपरामे खपरो बनबाए कऽ छै तऽ मट्टी सानि कऽ सानि कऽ चाकमे दए कऽ धागासँ काटि कऽ बनाइ कऽ धागासँ काटि कऽ फेर खपरो बनि जाइत छै तऽ निकालिके धए दै छै तब आगिमे दए कऽ गोल करिके ओकरा ओ पाथी अथी गो गोइठा दै छै लकड़ी दै छै दए कऽ कोइला दै छै ओकरा दए कऽओकरा सब चारू तरफसँ सैंतके चारू तरफ आगि दएके चारुकात सैंत दै छै आओर अब पकाइके बढ़िआँ से ओना कऽ के ओकरा फेर पकि जाइत छै तऽ ओकरा फेर निकालि दै छिकै तऽ ओकरा रङ्ग जैसे लाल होइ गुलाब होइ जैसे

बर्तन बनाइ कऽ मट्टीबला बर्तन बनाइ कऽ ओकरामे काम करि सकैत छिकै बिआह शादीमे जैसे बिआह शादीमे देखैत छियै कि